बिजनेस करयके लिए व्यवसायके लिए जे छै ने पहिले हमहुँ करने रहियै मतलब कि छोटा सा मुर्गी फारम खोलने रहियै ओकरा मे तऽ पहिने पैसाके जरुरत पड़ै छै छोटा छोटा इधर उधरसँ ग्रामीण से ही लए लए कऽ करने रहियै ओकरा अनुसार सक्सेस नहि होलियै ओकरा बाद जे छै कि फिर दूसरा लगनके काम करयके दिमागमे एलै बर्तन उरतन खरीदलियै जे लगनमे होइ छै कैटरिंगके काम डीजे होलै सजावटके काम होलै टेन्ट के काम होलै ई सब होइ छै तऽ ओकरामे छै कि जादा ही पैसाके इन्वेस्ट हो जाइ छै तऽ पहिले हम शुरु करलियै गेलियै कलकत्ता वहाँ से लेलियै समान उमान आओर ओकरा बाद जे छै कि मोटा मोटी एक लाख रुपआ पुंजी इन्वेस्ट करलियै ओकरा से काम चालु करलियै किछु दिन काम होलाके बाद जे छै कि धीरे धीरे जैसे पैसा अबैत छलै बिजनेस बढ़ेने गेलियै ओकरा बाद बैंकके जे छै कि देखलियै जाकऽ बैंकमे बातचीत करलियै मनेजर साहब से तऽ लोन दिएके लिए मतलब कि लाइसेन्स खोजऽ लागलै कि लाइसेन्स होना चाही आप जो बिजनेस करते है करै छौ उसके बाद जस्ट बिजनेसके नहि लाइसेन्स तऽ नहिये बनयने रहियै तऽ लाइसेंस के लिए भी दिमाग लगेलियै लाइसेन्स नहि होलै ओकरा बाद जे छै कि फेर धीरे धीरे जे बिजनेस करै रहियै ओकरे सँ पैसा आगे थोड़ा थोड़ा कमा कऽ एहिमे लगेने गेलियै तऽ अभी फिलहाल बिजनेस हमर बढ़िऑं चल रहल छै बहुत आगे पहुँच गेल छी अच्छा लागै छै बिजनेस करिकऽ लगनके काम करिकऽ बहुत बढ़िऑं लागै छै आओर